बे जों खिथियाव हासारखौ मा होयो गोबोर होयो गोबोर हासारा मोजांसिन जायो बै सरखारि हासार होबा मानसिफोरनि देहायावबो बेमार आजार जालाङो सानाय सुनाय खर' गिदिंनाय जायो बेराद माबायो गोदो गोबोर हासारजों गायोमोन दाना आर नै हासार होयो मुलि होयो माइनो एम्फौनो मुलि होयाबानो जाया हासार होयाबानो माइया जाया दानिया बोथोरानो बोरैबा बा बदलाय लांबाय गोदोनिबा हासार होयाबासिनो गायनानै जालांबाय बेमार आजारबो गैयामोन दा आरो नै हासार होनाय जायै जायै मुलि होनाय जायै जायै मानसिफोरा खर' गिदिंनाया जालांबाय सानाय सुनाय जाबाय आथिं आखाय सालाङो मोदोम सालांनाय खर' बाव गिदिंनाय जाजोबबाय मानसिफोरा मानो बिदि खालायनांगौ हाफोराबो हा लाना फाग्ला जाबाय मोजां मोना दहला हा फोरानो बोरि जालांनो हमबाय माइबो जाया जालांबाय फाग्ला जाजोबबाय हाफोराबो मुलि होयाबाथाय हासार होयाबाथाय खिथियानो जाया दानिया गोदोनियाबा ले हासार होयाबाबो जायोमोन जानोबो मोजांमोन गोदोना मैगं थायगं माइ दै जानो मोजांमोन दानिया आरो मुलि होनायखौ गारहरनो बेमार आजारबो जालांबाय मानसिफ्रा खर' गिदिनायबो जानाय खिन्थायो सोरबा सोरबा सानाय सुनाबो जाबाय सबआवबो मुलि होयो दानिया मेसें माबा दैज्लां बोथोरनिबाबो मेसेंनिबाबो दा मैगं थायगं आवबोथ' बै फान्नायफोरा मुलि होयाबा जाया हासार होयो सानसेयावनो देरनाय हरसेयावनो देरनाय मुलि होयो बेफोरखौ जाबानो मानसिफ्रा खर' गिदिनाय जायो बे पुल कपि फोरानो हरसेयावनो देरो बान्दा कपिफ्राबो नों मुलि होयाबानो देरा हरसेयावनो देरो मुलि होयाबा गावस्राबाय थायो मुलि होबा खबजोबो बान्दा कबियाबो दानिया जों गोदोबा हले मुलि होयामोन गोबोर हासाारजोंनो गायोमोन दै होयै होयै थोबहोयोमोन बारहोयोमोन दाथ' बिदि गैला नों मुलि होनानैसो थोबहोयो मुलि होनानैसो बारजोबो बिदियावनोथ' मानसिफोरनि देहाफ्राबो साख्रुब सुख्रुब जालांबाय खर' गिदिंनाय जालांबाय बाव प्रेचार जालांबाय चुगार जानाय बेदि मोनो आगोलावथ' जोङो मिथि फेरामोन पेचार आ माबायदि चुगारा माबायदि लिभारआ माबायदि दाउन जायो गिस्टिकआ बोरै जायो बेखौनो मिथियामोन दाना सब बेमारानो गोजा जोब मानसिफोरनि देहायाव रावबो मोजाङानो गैला बेदिनो जाजोब लांबाय मानसिफोरा औ हासार होयाबादि माइयानो जाया मैगं थाइगंबो मोनजाया दुन्दियानिफ्रायनो हासार होनाय मोनजायो जों लाफायाथ' लाफा लाइ लाफाथ' दुनजियानिफ्रायनो जानांगौ हासार होनायखौ मुलि होनायखौ जोङो दुनजियानो माबायदि जौवो जोंना दलहा हासार होया बालासिनो फोनो दिनजिया बिदि ग्लाब ग्लब जायामोन दानाथ' एथ' ग्लाब ग्लाब जाजोबथारो दुनजियानो इमान गिदिर गिदिर गोजौ गोजौ जायो दा मुलि हासारनि बेलायावनो